ہمارے یہاں گاؤں میں جب کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے جیسے کشتی لڑی جاتی ہے تو اس میں ایک شرط رکھی جاتی ہے شرط رکھی جاتی ہے اگر اس میں سے ایک انسان جیت جاتا ہے تو اگر وہ جو مانگتا ہے اس کو وہ دینا پڑتا ہے اگر وہ گھر مانگتا ہے تو اس کو وہ گھر دینا پڑتا ہے جو اس گھر میں رہتا ہے وہ بے گھر کر دیتے ہیں اور وہ گھر اس کو ہی دینا پڑتا ہے مطلب جو شرطیں جو وہ لگاتے ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں اور اس انسان کے جیتنے کے بعد ہمارے گاؤں میں کافی طرح کے گیم کھیلے جاتے ہیں کیرم کھیلا جاتا ہے کھو کھو کھیلا جاتا ہے اور تاش کے پتے ہوتے ہیں وہ کھیلا جاتا ہے اور کشتی لڑائی جاتی ہے ہاں پنجے لڑائے جاتے ہیں جس میں سب الگ الگ شرطیں رکھتے ہیں کسی کسی میں پرائز ملتا ہے کچھ پرائز ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے جیتنے والے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ اپنے فائدے کے لیے لوگ اس سارے کھیلوں کو کھیلتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں الگ الگ طرح کے گیم ہوتے ہیں کھیل کھیلے جاتے ہیں کشتی تو پہلے سے ہی کھیلتے آ رہے ہیں پہلے زمانے میں آج بھی کھیلتے ہیں گاؤں میں اور اس میں شرط لگائی جاتی ہے اور کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مطلب ماننا ہی پڑتا ہے اگر انسان جیت جاتا ہے تو وہ پورا کرنا پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں کافی کافی گیم ہوتے ہیں جن کو کھیلتے ہیں سب الگ الگ طرح کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پنجے کا پنجے کا کھیل کھیلتے ہیں جس سے کہ جو جیتے گا اس کو وہی دینا ہے اگر وہ جیت جاتا ہے دینے ہی ہیں کیونکہ وہ جیت گیا وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے اور ہمیں اسے وہ دینا ہی ہے